कहलहुॅं कि अपने से तनिगो यहाँके बेगुसरायके बारेमे मौसमके बारेमे जानकारी लैके रहै

नहि ठण्डामे तऽ नहि ओएह वजह से ने कहलहुॅं अपने बेगुसरायके छियै तऽ वहाँके मौसमके बारेमे अपनेके जानकारी मिल जानकारी ने छै इएह वजह से ने हम पुछलहुॅं की समझलियै हँ अच्छा अच्छा एग ए ए एगो बात पुछऽ लए चाहै रहियै जेनाकि कि छै अभी मतलब गहूॅंम बगैरह कटनी होइ छै वहाँ होइ रहल छै देखियै ई सब तऽ भगवानके देन छै की समझलियै आ कखनो केहनो मौसम कऽ दै छै कखनो केहनो मौसम कऽ दै छै की समझ

आ देखियै ई स ई सब भगबानके छै देन छै बदलाव तनी ने तनी होबे ने करै छै की समझलियै एकर एकर मतलब गरम ठण्डा आर तऽ नार्मलमे होतै तब ओ ओ ई बात एकर मतलब छै जेनाकि छै मौसमके अनुसार वहाँ मतलब सब किछु जेनाकि छै फसल बगैरा ई सब होबे करै जाए होतै बढ़िऑं से सब होए होतै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक